جی میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے چونکہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اس سے ہماری باڈی میں بہت بدلاؤ آتے ہیں اگر ہم اسے کھیلتے ہیں تو ہمارے لیے بہت لابھدایک ہوتا ہے اس لیے مجھے اس کی کچھ خوبیاں ہیں جس وجہ سے مجھے یہ پسند ہے جیسے بیڈمنٹن کھیلنے سے ہمارے زندگی میں بیڈمنٹن ہمارے زندگی میں بہت امپارٹینٹ رکھتا ہے جیسے اس کھیل سے اس کھیل سے کھیلنے سے ہماری جو جسم کی ماس پیشیاں ہیں وہ بڑھتی ہیں اور ہماری ماس پیشیاں میں طاقت آتی ہے اس کھیل کے ذریعے ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے اس میں سدھار ہوتا ہے ہمارے جو ہمارا جسم ہے وہ مضبوط رہتا ہے سوستھ رہتا ہے بہت سی بیماریوں سے دور رہتا ہے اور ٹیم وائز کھیلا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے اور بیڈمنٹن کھیلنے سے دل کی ماس پیشیاں بھی مضبوط رہتی ہیں دل بھی سوستھ رہتا ہے ایکٹو بنا رہتا ہے اور جسم میں ایک پھرتی بنی رہتی ہے اور جسم میں الگ طرح سے طاقت آتی ہے اور دماغ بھی بالکل فریش ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں یہ پسند ہے